नैजिथाम सेप्तेम्बर नै रोजा नैजि थाम जिब्रै नभेम्बर नै रोजा जिगु जिबा आगस्त' नै रोजा जिबा जिब्रै दिसेम्बर नै रोजा नैजिथाम जिद' नभेम्बर नै रोजा नैजिसे